میرے پاس دو خاص قابلیتیں یا مہارتیں ہیں نمبر ایک تائیکانڈو جو سیلف ڈیفینس ہے یہ میں نے انڈو انٹرنیشنل تائیکانڈو اکیڈمی سے سیکھا ہے دوسرا میں تیراکی جانتا ہوں چاہے جتنی بھی بڑی ندی ہو کہیں بھی میں تیر سکتا ہوں خود سے اور یہ میں نے خود سے سیکھا ہے